धा सात एकुणशें सदसश्ट म्हजो जल्म जालो सात सात एकुणशें ब्याण्णव म्हजें लग्न जालें आठ आठ एकुणशें चवद्याणव म्हज्या चलयाचो जल्म जालो इकरा सात दोन हजार एक म्हाका नोकरी मेळ्ळी एक दोन दोन हजार बावीस म्हज्या चलयाक नोकरी मेळ्ळी